मां जिते रहंदी आहियां अरावली जी छत्र छाया आहे पहाड़ आहिनि त पुष्कर सरोवर बि आहे हिते जी प्रकृति सुंदरता पंहिंजो पाण में ई अनुठी अनोखी आहे हिते जेको बि अचे थो उते हिते अचण खां पोइ उन जी इच्छा ई न थींदी की भीड़ भड़ाके में ईअं शोर गुल में किथे वापिसि वञे हली मुंहिंजे शहर में पुष्कर जंहिंजे सरोवर जी सुंदरता ॾिसजी वञे थी अनासागर फॉयसागर अहिड़ियूं नंदियूं आहिनि जंहिंखे जंहिंजे किनारे ते बसि वेही करे तव्हां असीम सुंदरता जो अनुभव करे सघो था अरावली पर्वत माला थी जॾहिं असां पुष्कर जी घाटी मां निकिरींदा आहियूं नौसर घाटी मां निकिरींदा आहियूं त उते जी हरियाली ॾिसी करे अखियूं हुते चईदियूं आहिनि की बसि हिते ई वेही रहूं ऐं हिन हरियाली खे पिया ॾिसूं त मुंहिंजे खेत्र जी त प्रकृतिक सुंदरता अहिड़ी आहे की माण्हू जो मन मोह मोहे छॾींदी आहे भले असां चऊं था की असां राजस्थान में रहूं था राजस्थान में रही था पर ईअं माण्हुनि जी ग़लति फैमिली आहे की रुगो रीत आहे बिल्कुलु पुष्कर में रेत बि आहे त सरोवर बि आहे त हरियाली बि आहे जेको माण्हू ईंदो पंहिंजी अखियुनि में हरियाली हीअ भरे वेंदो